साईं कंजूमर आई डी था महिरबानी करे मुंहिंजे नएं पते थे आहिनि तव्हां सिलेंडर गैस मोकिलियो डिलीवर कयो तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी थींदी जेतिरो जल्दी थी सघे तव्हां सां हीअं गुज़ारिश थी कयां तव्हां जल्दी सां जल्द मुंहिंजो इहो कमु कंदा